ہاں ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور ایک عام زندگی میں بہت سارے کر کام کرنے کے پروسیز کو بدلا ہے جیسے کہ اب اور ٹکٹ بکنگ جو ہے سفر کے کرنے کے لئے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں گھنٹوں لمبی کیو میں جا کر کھڑے رہ کر یا پھر کسی ٹریول ایجنٹ کو ایکسٹرا کمیشن پے کر کے ہمیں ٹکٹ بک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم آن لائن گھر پر بیٹھے بیٹھے ریلوے کا بس کا ایون فلائٹ ٹکٹس بک کر سکتے ہیں تو یہ ہم اپنی کنوینینس سے چیک کر سکتے ہیں گھر پہ بیٹھ گھر کی کمفرٹ میں بیٹھے بیٹھے اپنے فیملی ممبر ممبرز کے ساتھ بات کرتے کرتے ان کا ان کی رائے مشورہ لیتے ہوئے وقت اوقات چیک کر کے اور ٹکٹ بکنگ کر سکتے ہیں جیسے اور اس کے علاوہ اب ہوٹل بکنگ ہو گئی وہ بھی ہم ایسی کئی ساری ویب سائٹس ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک ایک ہوٹل کا دوسرے ہوٹل کے پرائز سے فسیلیٹیز سے کمپیئر کر سکتے ہیں اور جو اکثر اکثر ویب سائٹس پر ان کی ریٹنگ بھی دی ہوئی ہوتی ہے جو کہ مدد کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس ہوٹل کی فیسلیٹیز کتنی اچھی ہے اس کے دام کتنے ہیں تو ہم گھر پہ بیٹھے یہ ڈیسیزن لے سکتے ہیں ہمیں کسی کسی ٹریول ایجنٹ کو اس اس کو ایکسٹرا فیس دے کر اس کی کمیشن دے کر ہمیں بک کرنے کی ضرورت نہیں ہم اپنی مرضی سے خود ڈیسائڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیسے اب آج کل تو ہر زیادہ تر خاندان جو ہیں تو وہ پلاٹینک فیملیز ہیں تو گھر میں بس رہنے والے میاں بیوی ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں تو اب دون اگر اگر اب تو زیادہ تر جو کپلز ہیں وہ ورکنگ ہوتے ہیں تو دونوں ہی کام کرتے ہیں دونوں ہی شام میں تھکے ہوئے آئے پھر اگر اگر انہیں اوپر سے گروسری کا بول دیا جائے یا اگر بیوی نے بھی اپنے شوہر کو بولا تو اکثر یہ چیز لڑائی جھگڑے کا سبب بن جاتی ہے اب اس میں آسانی یہ ہو گئی ہے کہ آپ آن لائن گھر پہ بیٹھے بیٹھے فون پر فون پر یا انٹرنیٹ پر گروسری آرڈر کر دو اور پھر وہ جو ہے تو ایپ جو ہے جیسے ایمیزون ہے فلپ کارٹ ہے بگ باسکیٹ ہیں یہ گھر پر لا کر سامان ڈلیور کر دیتے ہیں اور اکثر و بیشتر تو ڈلیوری چارجز بھی بڑی گروسریز اسٹورز نہیں لیتے ہیں تو یہ ساری بہت ساری آسانیاں ہو گئیں ہیں تو اس حساب سے دیکھا جائے تو نارمل زندگی جینے کے طریقے میں ٹیکنالوجی نے ایک بہت اہم کردار نبھایا ہے